हाँ मैम नमस्ते नमस्ते कहाँ कहाँ से बोल रहीं हैं अच्छा खाली तो है मैम लेकिन ग्रेजुएशन आपका कितना है ग्रेजुएशन है अच्छा और हाई इस्कूल में नम्बर कितना है इंटर में अच्छा कौन सा सब्जेक्ट से अच्छा अच्छा चलो ठीक है देखेंगे फिर हम बताएंगे ठीक है मैम हो क्या कह रही हैं मैम ठीक है ठीक है हो जाएगा हम देख के बता आपको बताएंगे और इंटर में ये वो बी ए में कितना नम्बर है अच्छा कहाँ है आपका घर अच्छा ठीक है मैम दो तीन दिन में आपको हम बताएंगे अच्छ जैसे आपका काम रहेगा वैसे आप सैलेरी मिलेगी पाँच छह हज़ार रुपए मिल जाएगी जी मैम आप जैसे काम करेंगी वैसे पैसा है हमारे यहाँ ठीक है ठीक ठीक है हम पता करके बताएंगे अगर खाली रहेगा तो आपका होगा ज़रूर क्योंकि आपका नम्बर बहुत अच्छा है हाँ पढ़ने में ठीक हो ठीक है हम बताएंगे आपको एज कितना है आपका अच्छा चलो ठीक है मैम ठीक है फिर रखते हैं नमस्ते नमस्ते ओके